ह्या वाठारांतले खाद्य प्रकार जे आसा म्हणल्यार शीतकडी शीतकडी तुका खंयच्याय रेस्टोरंटान मेळटा खंयच्याय हॉटेलान मेळटा बेजिकली मे आनीक जे आनीक जे प्रकार आसा म्हणटा ते चिकन शाकोती आसा मटन शाकोती मागीर रेशद बांगडे ते आसा कुल्ल्यांचे शेकशेक तिसऱ्यांचे धबधबे आनी फ्रा आनी तळिल्लें नुस्तें हें आमचें लोकल कुजीन म्हणल्यार ह्या वाठारांतले प्रसिद्द खाद्य पदार्थ आनीक ह्या वाठारान जीं हॉटेलां फामाद आसा म्हणटा ते एक शारदा क्लासीक मागीर रांदचें घर हय हीं थोडीं फामाद रेस्टोरंटां आसा हॉटेलां आसा तशेंच टेक अवे ज्या जाग्यार तूं घेवन घरा येवपा शकता म्हणटा ते भिंगी टेक अवेज म्हणून आसा